अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी जे कारण असां पंहिंजे मनपसंदगीअ जा गाना ॿुधंदा आहियूं मनपसंदगी पिच्चरूं ॿुधंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं एतिरी टेक्नोलॉजी अची वेई आहे जेॾी जेॾी महिल मनु चाहे राति चाहे ॾींहुं चाहे सुबुहु चाहे कि शाम चाहे पंहिंजी पसंद जी पिच्चर ॾिसी सघंदा आहियूं पंहिंजी पिच्चर जा गाना बि ॿुधी सघंदा आहियूं यूं ऐं अॼुकल्ह सभु फोन ते विडिया ॾिसंदा आहियूं गाना ॿुधंदा आहियूं ऐं पहिरियां अगरि न पहिरीं न ॾिसंदासीं कुझु बि न हूंदो हुओ पहिरियों त हाणे जे ज़माने में सभु कुझु ॾिसी सघंदा आहियूं फोन ते बि टीवीअ ते बि भई फिल्मूं गाना यूटूब ते हुन ते हुन ते ऐं वॉट्सप ते टुचका वुचका सभु ॾिसी सघंदा आहियूं भॻवान जी कथा बि ॿुधी सघंदा आहियूं